جی ہاں میں نے گریجویشن کیا ہے وہ بھی بی کام کامرس لائن سے اور میں نے کئی طرح طرح کی نوکریاں کی ہیں الگ الگ فیلڈ میں جس سے میرا ایکسپریئنس بڑا ہی الگ رہا ہے میں اپنے آپ کو کسی بھی ماحول میں ایڈجسٹ کر لیتی ہوں میں نے سافٹ ویئر کمپنی میں کام کیا ہے اور ٹیچنگ لائن میں کام کیا ہے اور اسسٹنٹ لائن میں بھی کام کیا ہے اور سب سے اچھا ایکسپیرئنس میرا رہا ہے سافٹ ویئر کمپنی میں جہاں میں نے دو سال کام کیا تھا